बोलिए सर सर यहाँ पर तो गोलघर भी है और इधर पटना पार्क भी है बहुत सारे इधर जगह हैं आप कहाँ घूमना चाहेंगे हाँ पटना का टेम्पल भी अच्छा है राम हनुमान मंदिर

उ तो ख्याल नहीं है हाँ हो जाएगा सर टेम्पू से चल सकता

हाँ खाने पीने में अह का लिट्टी चोखा बहुत फेमस है सर हाँ लिट्टी चोखा फेमस है और हॅप हाँ और होटल भी है सर होटल रूम ले सकते हैं हाँ है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा हाँ आइएगा तो सब ऐसे घूम सकते इधर इधर का मो मौसम भी अच्छा रहता चिड़ियाघर भी घूम सकते हैं हाँ चाट उट अच्छा मिलता है यहाँ पर यहाँ पर लस्सी मिल जाएगी अच्छा नहीं उपलब्ध हो जाता है सर और यहाँ का पान भी फेमस है

बोधगया भी घूम सकते हैं स हाँ उ जन्दाहा हैं वह भी अच्छा है

वहाँ पर अच्छा अच्छा चीज़ बिकता है सोनपुर मेले में वहाँ पर पलंग उलंग भी बिकता हमेशा शायद लगता हाँ यह तो ख्याल नहीं है पटना के बारे में दो तीन गो बता देते पटना के पास हवाई अड्डा है है गंगा नदी भी है गोलघर भी घूम सकते हैं

ठीक है तो रखते हैं